अज्ज में तुसेंगी पंज तरीकां सनानियां न जेह्ड़ियां मिगी हमेशा याद रौंह्दियां न कदें निं भुल्ली सकदियां न ते पैह्ली तरीक जेह्ड़ी ऐ ओह् ऐ छब्बी जनवरी छब्बी जनवरी पर जेह्ड़े साढ़े देश बिच गणतंत्र दिवस मनाया जंदा ऐ ते एह् तरीक मिगी हमेशा याद रौंह्दी ओह्दे बाद पंदरां अगस्त आई पंदरां अगस्त गी साढ़ा देश जेह्ड़ा ओह् आजाद होआ हा ते पंदरां अगस्त ते कोई भुल्लने आह्ली चीज़ ई निं ऐ होर हमेशा मिगी याद रौंह्दी ओह्दे बाद दो अक्टूबर आई गेआ दो अक्टूबर गी महात्मा गांधी जी हुंदा जन्मदिन होंदा ते उस दिन में कदें निं भुल्ली सकदी ऐ ओह्दे बाद छे अक्टूबर आई छे अक्टूबर गी मेरा जन्मदिन होंदा ते अपना जन्मदिन ते सारें गी याद होंदा ते छे अक्टूबर ओह्दे बाद आई गेआ पं'जी अप्रैल पं'जी अप्रैल गी मेरे मम्मी भापै दी एनीवर्सरी होंदी ते ओह् दिन मेरे गल्ला स्पेशल होंदा ते एह् जेह्ड़ियां पंज तरीकां न एह् मिगी कदें निं भुल्ली सकदियां होर एह् हमेशा मिगी याद रौंह्दियां न